जोंनि भारत हादराव सा सानजा खोला सोनाब बोथोरा आलादा आलादा जायो बिदिनो सोनाबहा बिदिनो सोनाबहा थांबा राजस्तान गोग्लैयो राजस्तान आव बालाहामानि दारै बिराथ गरम जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खोलाहा श्रीलंका इरि बेफोर थांबाय तामिलनाडु आरि बेफ्रावबो इसे गरम जायो ओमफाय थ' साहा थांबा काश्मीर गोग्लैयो काश्मीर आवथ' बरफ गोग्लैयो बेराथ थान्दा जायो ओमफ्राय सानजाहाथ' जोंनि सानजाहाथ' जोंनि आसामाव सोरगोफुरिसो एखमबा गुदुं एखमबा गुसु एखमबा अखा हायो एखमबा सान्दुं बेराथ मोजां जायो आरो जोंनि आसामाव बोथोरा